नंढे हूंदे मुंहिंजी ममी सिलाई कंदी हुई हुननि जे अॻियां वेही वेही करे मूंखे सिलाई में इंटरे अं इंट्रेस शुरू थियो ऐं मां उन्हनि खे ॾिसी ॾिसी करे ई सिलाई सिखी आहे पोइ मां साउरनि में आयमि त हुते बि मां सिलाई कई ॾेराणी जा ॿार हुआ पहिरीं मां उन्हनि जो कपिड़ो सिबणु शुरू कयो ऐं पोइ मूंखे मां इनखे मां बिजनेस ठाहे छॾियो अॼु मां सुठे तौर ते इनमां इन्कम करे रही आहियां ऐं हिननि में सुठे मां मूंखे कमु मिले पियो अॻियां वधां पई ऐं सिलाई मां अॼु खां घटि में घटि ॾह साल पहिरीं शुरू कई आहे तॾहिं मां नंढे पाए रेडीमेड सिलाई शुरू कई हुई हाणे मां मुंहिंजो ख़ुदि जो कमु कंदी आहियां मूंसां गॾु ॿ माइयूं ॿियूं आहिनि उन्हनि सां गॾु गॾु मां हुननि खे बि कटिंग करे ॾींदी आहियां त उहे सिबंदा आहिनि ऐं पोइ मां मुंहिंजे गिराहकनि खे पहुचाईंदी आहियां हुननि खे बि कमु मिली थो रहे मूंखे बि कमु मिली थो रहे हाणे मां ॿिनि खां चार मशीनूं करण जो विचारु कयां पई झूलेलाल साईं कंदो त अॻिले साल ताईं ॿ हज़ार चोवीह में मूंखे चइनि खां छह मशीन बि थी सघंदी